میڈیا کا کردار معاشرے میں معلومات تعلیم تفریح اور رائے سازی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اردو زبان میڈیا میں نہایت مؤثر انداز میں استعمال کی جاتی ہے تاکہ عوام تک پیغام آسانی سے اور مؤثر انداز سے پہنچ سکے ریڈیو میں اردو زبان کا استعمال ریڈیو پر اردو زبان سادہ رواں اور دلکش انداز میں استعمال کی جاتی ہے ریڈیو نشریات میں خبریں تبصرے انٹرویوز ڈرامے اور مویقی کے پروگرام اردو میں نشر کیے جاتے ہیں تاکہ مختلف عمر اور تعلیم کے لوگ آسانی سے سمجھ سکیں ٹیلی ویژن میں اردو زبان کا استعمال ٹی وی چینلز پر اردو زبان کو بہت سنوار کر عام فہم اور معیاری انداز میں استعمال کیا جاتا ہے نیوز چینلز پر خبریں ٹاک شوز ڈرامے تحریفی پروگرام اور تعلیمی مواد اردو میں پیش کیے جاتے ہیں زبان کا انداز سامعین کے مطابق ہوتا ہے خبریں رسمی اور سادہ اردو میں ڈرامے اور تفریحی پروگرام روز مرہ بول چال کی اردو میں مذہبی اور تعلیمی پروگراموں میں زیادہ فصیح اور شائستہ زبان پرنٹ میڈیا اخبارات اور رسائل میں اردو زبان اردو اخبارات اور رسائل میں زبان عام فہم ادبی اور معلوماتی ہوتی ہے خبروں میں سادہ اور مختصر جملے استعمال کیے جاتے ہیں جبک اداروں فیچرس اور کالموں میں فصاحت اور بلاغت کا خیال رکھا جاتا ہے اردو ادب اور شاعری کے لیے بھی پرنٹ میڈیا ایک اہم پلیٹفام ہے